भारतआ बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे हादर बाहाय बुहुत रोखोमनि हारि धोरोमफोर दं जेरै बर'आबो मोनसे हारि बर'नावबो धोरोम दं बर'फोरा मोदाय दावदाय फुजियो मानो होनोबा सोरबा बाथौ सोरबा ब्रह्म सोरबा खृष्टियान खृष्टाना जिशुखौ फुजियो बाथौफ्रा बाथौ फुजियो ब्रह्मफ्रा ब्रह्म जैग' होयो थिक बे रोखोमनो हारसाफ्राबो गुबुन जाथिफ्राबो बिदिनो गाव गावनि हारिनि धोरोमफोरनि फुजा फानि होयो थिक बिदिनो हिन्दुआ हिन्दुजों थाङो आरो मुस्लिमफ्रा मुस्लिम गावसिनि माबाजों थाङो थेवबो हारि हिसाबै बयहाबो धोरोम थायो